हेल' औ बायदेव आङो रिपर्टार बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड रादाबनि आं रिपर्टार क'क्राझारनि औ औ बिनिफ्राय दा नोंथ' रिटायार जाबाय ना मेडाम औ रिटायार जाखांनायनि उन औ गोबाव जाबाय ने दा अ आस्सा आस्सा आमफ्राय दा नोंखौ नोङो दा बर्थमान मा मावनानै दङ होननानै आं सोंहरदों आरो अ औ खननैसो ने आथिं बायनाया औ अ आस्सा आस्सा आस्सा औ औ ए आस्सा आस्सा औ औ औ औ दस्रा जेनेबा दस्रा खामानिथ' मावनो हाला नालाय बे न'नि खामानिफोरखौ मावो आरो ना औ गावनि जानाय गावनि खामानि बेफोरखौ मावो ने मेडाम आस्सा आस्सा आस्सा थिगैनो दं थिगैनो दं मर्निं अवाक खालामथारनांगौ आरो आस्सा आस्सा आस्सा दा बिदिनो सोलिनानै दङ आरो न

औ मा माबानाव गावनि फिसाजोनाव औ दे औ अ औ औ अ आस्सा बिदिनो दे बायदेव बे बेखिनिखौ नोंनिफ्राय खोनानानै गोजोननाय थाबाय बायदेव आस्सा साबायखर औ दे अ